दोसरकेँ गाछ जे लगबै छियै ओइमे हमसब पहिने खाद देलौं गोबर देलौं पहिने तऽ कोदारिसँ खुनलौं तकर बाद गोबर देलौं गोबर लऽ कनीटा खाद बनै छै तऽ ओइ मऽ गाछ रोपलौं गाछ आहाँ कऽ बेसी फैलल आ ओकरा ऊर्जा भेटैत रहै छै ओइसँ आहाँ कऽ गाछो कनीटा मजगूत भेल एहेन नहि छै जे मानि लियऽ जे ओकरा भोजन बिना हम आहाँ खाय छियै भात दालि तरकारी या दूध दही तहिना ओ गाछकेँ लियऽ गोबर भेलै आ आहाँ कऽ जेनाकि बी ए सी पाउडर होइ छै तऽ हे ई होइ छै तऽ हे ओ होइ छै गहूॅंममे छिटै छियै ओहि हिसाबसँ गाछोके दियौ भोजन तहन गाछ फैलै छै हम इएह आहाँके कहब आ साथ साथ इहो कहब जे एहन नहि जे चारू बगल खुनि कऽ आ ओहि मे देलियै गाछ दय पानि नहि पटेलियै तऽ कोना गाछ लागतै तऽ से नहि तऽ ओहि मे पानियो पटाबियै कमसँ कम एहेन हिसाबसँ पटाबियौ जे हुनका जे ठंडापन रहतै आ ओइसँ गाछ आहाँ कऽ फैलतै